हा असांखे स्थानीय रांधि खेॾणु असांखे घर में रांधूं खेॾणु ॾाढो वणंदो आहे असां जॾहिं वांधा वेठा हूंदा आहियूं घर में कुझु कम न हूंदो आहे तॾहिं असां सभु मिली झुली रांधूं खेॾंदा आहियूं जीअं की लूडो कैरम सांप सीड़ी वग़ैरह काई बि रांधि जेकी सुठी असांखे खेॾण में मज़ो ईंदो आहे असां उहो गेम असां उहो रांधि खेॾंदा आहियूं जंहिंसां असांजो टाइमपास सुठो थी वेंदो आहे ऐं असांखे हुन सां आनंद आनंदित फील थींदो आहे असां हुन सां मैंटली मै दिमाग़ स सां शांती सां खेॾी सघंदा आहियूं काई टैंशन न हूंदी आहे घर जी ॿार जी कंहिंजी टैंशन असांजे घर में नंढा वॾा बुज़ूर्ग सब खेॾी सघंदा आहियूं रांधूं ऐं मुंहिंजे मुंहिंजे बबुअ जा मुंहिंजे बबु मुंहिंजो बबु बि खेॾंदो आहे हुन जा सभु दोस्त यार मित्र ईंदा आहिनि उहो बि असांजे घरु सभु रांधूं खेॾंदा आहिनि जीअं की कोडी कोडी लिका छुप खो खो ऐं लूडो वग़ैरह असां सभु रांधूं खेॾी सघंदा आहियूं